नमस्कार हाँ मैडम बोलिए

बहुत अच्छी है ब्यूटीफुल चाय क्या हुआ मैडम क्या हुआ मैडम

रे आ रे अरे कौन सी चाय पिएंगे मैडम क्या हुआ सॉरी अरे मैडम सॉरी सॉरी मैडम अगर चाय गलत थी तो का नाऊ से आपको दूसरी चाय मिलेगी किस बनी की चाय पत्ती लेंगी टाटा की लेंगी मोहानी की लेंगी जो चाय पीना आपको वो बताईए औ सुगर की बात रह गई चीनी की बात रह गई तो हम अकोधा मील से चीनी मंगवा दे रहे हैं सर और ढेर सारी चीनी डलवा देंगे ठीक है हम दूसरी चाय हम मैडम बनवा रहे हैं प्लीज बैठिए तो दूसरी चाय बनाएंगे मैडम हाँ मैडम दूसरी चाय बनाएं अरे मैडम सॉरी मैडम वो हो सकता है सी से सॉरी मैडम का नौ से कारीगर ने गलत कर दिया होगा अभी भी आपको दूसरी चाय अच्छी सी चाय बना के दे दें ठीक है मैडम अभी क्या नाम से कारीगर से हम बात करते हैं ठीक है मैडम हाँ सॉरी हम आपको दूसरी चाय बना कर दे रहे हैं अच्छी सी अच्छी चाय हाँ कौन सी कंपनी की चाय पिएंगे जी मैडम टाटा की पिएँगी कि मोहनी की पिएँगी क्या नाम से कड़क चाय पिए ठीक है मैडम मत पीजिए मगर हमारे पेट का सवाल है न हाँ अच्छे हमने धनगज नई मैडम ठंडी नहीं है तो हम ज़िद्द करके दे रहे हैं इसको गर्म कर दो हाँ पिलाएंगे मैडम आपको पिलाएंगे हाँ पिला रहे हैं एक मिनट का समय दीजिए ठीक है मैडम समय दीजिए एकदम अच्छी हाँ जल्दी से चाय बनाईए मैडम के लिए और वो अच्छी से अच्छी हाँ अच्छी हाँ ठीक है मैडम लीजिए दो मिनट में पहुँचते हैं हाँ अच्छी सी चाय बनेगी हाँ ठीक है हाँ मैडम चाय आपके पास पहुँच गई है देखिए मैडम कैसी है बेटा जल्दी से पहुँचाओ मैडम के पास चाय अये बस मैडम पाँच मिनट के अंदर आपको चाय मिल जाएगी

बेटर पाँच नंबर बेड पर जाईए हाँ ठीक है मैडम मत दीजिएगा मगर चाय पी कर जाईएगा हमारी तरफ से हाँ ठीक मैडम बहुत जल्दी बेटर कितनी जल्दी समय लगेगा हाँ ठीक है बन गई है आपकी चाय पहुँच रही है मैडम हाँ मैडम पहुँच गई चाय आपके टेबल पर नमस्ते कैसी हो चाय मैडम अच्छी है चाय